اس بات کو یقینی بنانے کے لئے سب سے پے نوزائیدہ بچہ نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے اس کی صحت کے تعلق سے اور اطراف و اکناف کے ماحول کو جو ہے صاف ستھرا بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ بچے کی غذائیت پر خصوصی توجہ دینا چاہیے اور جس ذریعے سے بچے کی فیڈنگ کی جا رہی جس ذریعے سے بچے کو غذا فراہم کی جا رہی وہ جو آلا ہے یا وہ جو شے ہے وہ جو چیز ہے اس کو بالکل صاف ستھرا ایک ہائیجینک اسٹرائل بیکٹریا فری ماحول میں اس کو جو ہے نا فیڈنگ دینی چاہیے اس کی نگہداشت کرنی چاہیے اطراف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے وہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ چھوٹے بچوں کے اندر جو ہے قوت مداعفعت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے باہر کی کوئی بھی جو ہے جراثیم وغیرہ جو ہے آسانی سے بچے کو جو ہے بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں سب سے پہلے بچے کو ایسے مقام پر رکھنا چاہیے جہاں کا ماحول بالکل صاف ستھرا ہو بالکل پُر امن خاموش ہو اور بچے کو بالکل جو ہے ایک تازی آب و ہوا میسر آتی ہو اس جگہ پر بچے کو جو ہے رکھنا چاہیے بچے کی نگہداشت کرنا چاہیے اس پر خصوصی غذائیت بالخصوص غذائیت کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ بچہ جو ہے صحت مند طریقے سے نشو و نماں پا سکے اور گرو ہو سکے اور جو ہے صحت مند ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ میں جو ہے ایک ایک صحت مند ایک لڑکا کہلائے یا پھر نوزائیدہ بےبی کہلائے اس کے لئے سب سے بڑی ذمہ داری ڈاکٹرس اور اس کے بعد ماں باپ کی ہوتی ہے تو بچے کو جو ہے بالکل اچھا سا ماحول فراہم کرنا چاہیے جس سے کہ بچہ صحت مند ہو سکے